शिक्षण घेतलें जाल्यार जायतीं ऍप्सांतल्यान आमी शिक्षण घेवपाक शकतात अशीं ऍप्स म्हणल्यार बायज्यूस अनएकडमी खान एकडमी अशीं जायतीं तरेचीं ऍप्स मोबायलांत शिकपाक येतात भुरग्यांच्या हातांत मोबायल दिवप म्हणल्यार जितलें बरें तितलेंच वायट आमी जर तेमकां शिकपाक टिवी लायन दिली जाल्यार तीं एकतर चॅनल चेंज करीत रावता त्या वेळार ते कार्टून पळयता किंवा गेम्स खेळटा तशें पळोवपाक गेल्यार ऑनलायन शिक्षणाचो भुरग्यांनी चड फायदो घेवपा शकता पूण आयज कालच्या भुरग्यांक तेमचो योग्य तो फायदो कसो घेवपाचो तो खबर ना भुरग्यांनी जर टिवीचो आनी ऑनलायन शिक्षणाचो बरो उपयोग करून घेतलो जाल्यार बरी उदरगत जावपाक शकता हांव जाल्यार शिक्षण शिक्षण चॅनल म्हणून बायज्यूस ऍप्स हो फॉलोव करता